वैसे तो हम मध्य प्रदेश से हैं तो उत्तर तथा दक्षिणी भारत में प्रचलित भोजन का कुछ ज़्यादा अनुभव तो नहीं है पर फिर भी अगर चुनौती के रूप में कुछ पकाना पड़े तो हम लोग सभी के लिए कॉमन है जैसे इडली सांभर यह मेरे भाई को काफ़ी पसंद है इसलिए इडली सांभर बना सकते हैं जैसे इडली सांभर बनाने की रेसिपी इडली को जैसे घरेलू सामान से बनाना है तो चावल और उड़द की दाल एक दिन पहले भिगोनी पड़ती है रात में उसके बाद जब सुबह बनाना है तो उसके पानी को निकाल कर उसको मिक्सी या जो भी है वैसे मिक्सी में पीसना ज़्यादा बैटर रहेगा और उसको पीस कर दोनों को मिक्स करके रख दो थोड़ी देर तक रखना पड़ता है एक दो घंटे के लिए जब तक सांभर बना लो सांभर बनाने के लिए जो भी अपने पास सब्ज़ियाँ हैं जितनी ज़्यादा सब्ज़ी रहेगी उतना अच्छा सांभर बनेगा तो सांभर में लौकी तो कम्पलसरी है लौकी शिमला मिर्च गोभी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं उसमें सांभर मसाला डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सांभर मसाला तो वैसे तो डलता ही है और फिर इतने में सांभर तैयार हो जाएगा अच्छे से तड़का लगा लो उसमें फिर उसके बाद जब तक वह घोल भी तैयार हो जाएगा रेडी हो जाएगा एक दो घंटे में एक दो घंटे तो लगेंगे ही सांभर को सब्ज़ी वग़ैरह कट करेंगे उसके बाद तो फिर घोल में कोई सा भी सोडा वग़ैरह डाल लो ईनो डाल लो जिससे वे फूल जाए इडली फिर साँचे में रख कर इडली भी बना सकते हैं अच्छे से और फिर इडली सांभर बन कर रेडी हो जाता है तैयार हो गए